गुलाब जामून रसगुल्ला जलेबी बेसनाची लाडू खोबरा लाडू तां लाडू रोव्या लाडू मुगाची लाडू नाचयां लाडू वेगवेगळी लाडू मोती चोरा लाडू काजूची बर्फी बदामाची बर्फी खीर दांडल्याची शेवयोची कांकणाची पिता पिठाची पायस सान्नां रसमलाय शिरो रव्याचो हॅलवो गाजराचो रव्याचो सोन पापडी पेडे दुदाचे आनी भरपूर चिकी शंकरपाळी नेवरी उकडीली मोदी मोदक भाजले मोदक पातोळी दोश दोदल बिबिंकां मणगणें कण्ण खाजें तांबडे धवें सुकें कापां पंचखाद्य